جی بولیے جی برلا پلانٹوریم آپ وزٹ کرنا چاہتی ہیں تو برلا پلانٹوریم کی وزٹ کے لیے آپ ٹائمنگ کی بات کریں تو آپ الیون تھرٹی اے ایم سے ایٹ پی ایم تک اوپن رہتا ہے یہ ہاں یہ تھرس ڈے میں آف رہتا ہے باقی پورا ویک اوپن رہتا ہے یہ برلا پلانٹوریم از لوکیٹیڈ ان آور پہاڑگنج اینڈ از سو نیئر آف برلا ٹیمپل امبیڈکر کالونی ہے حیدرآباد میں ہے یہ اور اگر انٹری فی کی بات آپ کر رہی ہیں تو پر پرسن اس میں پلانٹوریم پلانٹوریم کے انٹری فیس ہے ون ففٹی ہے اور اگر آپ پلانٹوریم پلس سائنس میوزیم بھی دیکھنا چاہ رہی ہیں تو ٹو ففٹی ہے اور اگر کامبو میں آپ پلانٹوریم اور سائنس میوزیم اور آرٹ گیلری تینوں دیکھنا کامبو میں جا رہی ہیں تو تھری نوٹنی فائیو ہے

ہاں اگر آپ اپنا آئی ڈی پروف لے کر آتی ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ایسا تو کچھ نہیں ہے آپ بائی بس بائی کار آ سکتی ہیں اس کا کوئی رسٹیکشن نہیں آپ اس سے آ سکتی ہیں ہاں ہاں پورا ویک اوپن رہتا ہے یہ صرف اونلی تھرس ڈے آف رہتا ہے

نہیں نہیں ایسے تو کچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے آج تک جتنے بھی آئے ہیں آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہوں شکریہ تھینک یو